بارہ ستمبر نائنٹین سیونٹی سکس گیارہ گیارہ فیبریوری نائنٹین ایٹی نائن مارچ نائنٹین ایٹی تھری اینڈ فرسٹ جون نائنٹین ففٹی ٹونٹی فرسٹ جنوری نائنٹین ففٹی تھری